असांजे कटनी शहर खां सभ शहर में सभिनि खां विकसित धंधो दाल मिलियूं आहिनि जंहिंमें दालि चांवर मिल मेसण मिल आहे पहिले इहे नंढे रूप में हूंदियूं हुयूं ऐं कचो माल वठण लाइ ॿाहिरां ॿाहिरि वञिणो पवंदो हुओ पर उन्हनि धंधनि हाणे एॾी तरक़ी कई आहे की वॾा वॾा प्लांट लॻाया अथऊं जंहिं करे कचो माल बि इते ई तयार थींदो आहे ऐं उन खे तयार करे ॿाहिरि मोकिलंदा आहिनि ऐं असांजे धंधनि एॾी तरक़ी कई आहे की आसे पासे गामनि वारे माण्हुनि खे बि हिते रोज़गारु मिलंदो आहे जंहिं करे गामनि जी बि तरकी चालू तरक़ी थियणु चालू थी वई आहे दालि मिलनि में तयार थी करे माल असां पंहिंजे कटनी शहर मां ॿाहिरि मोकिलंदा आहियूं ऐं पर धंधो वधण सां असांखे ॾाढी चुनौतियुनि जो बि सामिनो करिणो पौंदो आहे असांखे वधीक माल तयार करण लाइ वधीक मजदूर लॻाइणा पवंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे रहणु रहण खाइण पीअण जी बि सुविधा ॾियणी पवंदी आहे ऐं उन्हनि खे अचण वञण लाइ बि गाॾियुनि जी सुविधा ॾियणी पवंदी आहे